पहिरियों दफ़ो जॾहिं केरु चित्र ठाहींदो आहे त उहा सुठी तरह न ठाहींदो आहे हुन खां घणेई ग़लतियूं थी वेंदियूं आहिनि पहिरें में हू जोर जोर सां लीकूं पाईंदो आहे जंहिं सां घणेई दफ़ा पनो बि फाटी पवंदो आहे पने फाटण जे करे सॼो चित्र ई ख़राबु थी वेंदो आहे इनकरे असांखे इहे ई ग़लतियूं कंदा आहिनि घणेई घणेई या त ॾाढो घाटो घाटो करे हुनखे पेंसिल खे हलाईंदा आहिनि हिनकरे असांखे खपे त पेंसिल असांखे हल्के हथ सां हलाइजे ऐं असांखे चित्र धीरे धीरे पंहिंजो मनु शांत करे करे हलाइजे त उहा ई असांखे सही थींदो आहे ऐं हुन में रंग भरण लाइ हल्का हल्का रंग इअं वधीक घाटा रंग न कजनि धीरे धीरे हल्का हल्का रंग कजनि पेंसिल सां हल्की पेंसिल हलाए पहिरों धीरे धीरे हल्की हलाए पोइ अखियूं ऐं नक ऐं जे कि बि चित्र ठाहिणो आहे गुल फुल ऐं पेड़ पौधा इहे सभु असांखे ठाहिणा आहिनि त उहे धीरे धीरे हलाए करे ई अच्छा असां सिखी सघंदासीं इअं असांखे ग़लतियूं न करण खपेनि हिकु त हर घाटो न हलाइजे ऐं ॿियों आराम सां मनु शांत सां हलाइजे